हमरासभकेँ जे छै सहरसा जिलामे महिषी गाँवमे वनगांँवमे एहिमे जे छै हमरासभकेँ नल जल योजना देने छै सरकार ओहिमे जे छै कोनो कोनो घरमे पानि आबैत छै कोनो कोनो घरमे पानि नहि जाइत छै जेना किसी का घर किसका घर ककरहु ऊपरमे रहैत छै कोनो घर तऽ ओहिमे जे छै सही ढङ्गसँ पानि नहि जा पाबैत छै हमसभ पानि सही ढङ्गसँ हमरा सभकेँ मिल नहि पाबि रहलैए तऽ सहरसामे जे छै साफ सुथड़ाके अभियानमे कनिटा ध्यान देल जाय ताहि सभसँ बहुत नीक हेतै तऽ पानि जे छै नल जल योजनाके कनि ध्यान देल जाय ओहिमे पानि हमरा सभकेँ सही ढङ्गसँ नहि आबैत छै हमसभ सही ढङ्गसँ साफ पानि नहि पी पाबैत छी चापाकलके पानि पियैत छी बोरिंगके पानि पियऽ पड़ैए लाचारीवश